दिक्खो खबरें दी अगर गल्ल करें न्यूज़ पेपर दी अगर अस गल्ल करें ते सारियां गै सैेकशनां जेह्ड़ियां नै ओह् सारियां गै बड़ियां इंपार्टैंट होंदियां नै इक इंसान बास्ते अगर में अपनी गल्ल करांऽ ते मिगी किड सैक्शन होई गेआ जां जेह्ड़ा अपना समाज़ सेवा आह्ला जेह्ड़ा सैक्शन होईयै जेह्दे बिच्च साढ़े समाज़ दे बारे च दस्सेआ जंदा कि अज्ज एह् होआ दा अज्ज एह् होआ दा अज्ज इद्धर एह् चीज़ होई ऐ ओह् चीज़ मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ प्लस इक सैक्शन होंदा जेह्दे बिच्च जॉब दे बारे च बड़ा कुछ दस्से दा होंदा ऐ कि नौकरियां जेह्ड़ियां अज्ज इद्धर नौकरी निकली ऐ इस डिपार्टमैंट बिच्च नौकरी निकली ऐ इस डिपार्टमैंट बिच्च नौकरी लग्गी ऐ ओह् बी चीज़ बड़ी स्हेई ऐ क्यों ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी ऐ काफी इंपर्मेशन जेह्ड़ी ऐ साढ़े तक पुज्जी जंदी ऐ ओह्दे बाद जि'यां किड सैक्शन दी में गल्ल करांऽ जां उद्धर बच्चें दी लिखी दियां कवितां होंदियां न बच्चे दी लिखी दियां पहेलियां बी होंदियां न कि पहेलियां बुजाओ ते सुडोको खेलो ते ओह् सब की काफी अच्छियां चीज़ां न जेह्ड़ियां मतलब साढ़े दमाक च ब जोर पांदियां न ते साढ़ा दिमाक काफी फ्रैश होई जंदा ऐ अगर जि'यां अस सवैरे उट्ठने आं ते सानूं चाहे दा कन्नै प्याला चाहिदा ते कन्नै अखबार चाहिदी ऐ ते इ'यां गै अखबार दियां जेह्ड़ियां बी सैक्शनां न पढनें च बड़ा मज़ां आंदा कन्नै ते कन्नै चाह् दी चुसकी लैंदे जाओ ते कन्नै अखबार पढ़दे जाओ रेही गल्ल अगर जि'यां में सनाऽ दियां ते समाज़ कल्याण दे रिलेटिड़ जेह्ड़ियां खबरां होंदियां न ओह् बी पढ़ना बड़ा पसंद ऐ क्योंकि सानूं पता चलदा ऐ कि साढ़े दुनियां बिच्च चला दा केह् ऐ अज्ज इद्धर लड़ाई चलादी ते अज्ज इद्धर सलाह् होई ऐ ते अज्ज इद्धर एह् चीज पकड़ी गेई ऐ ते अज्ज इद्धर नशा दा जोर ऐ जां एह् ऐ ओह् सब पढ़ना बी अच्छा लगदा ऐ क्योंकि काफी लोग न जिं'दे कोल फोन दी सुविधा निं होंदी ऐ ते अखबार जिन्न लाई दी होंदी ऐ ते खबरां जेह्ड़े सुनदे न इक जनें नै पढ़ी ऐ ते दस जनें गी उन्न अग्गें सनानी ऐ कि भाई अज्ज एह् चीज़ फलानेआं अज्ज एह् चीज इद्धर होई ऐ फलानेआं इत्थै एह् चीज़ होई ऐ ते इ'यां गै सानूं मतलब की खबरां जेह्ड़ियां पढ़ना चाहिदियां न ते रेही गल्ल मेरी ते में सारे मतलब अखबार ते मिगी पूरा ही पूरा पसंद ऐ बिज़नस दा बी पता चलदा रौंह्दा ऐ कि अज्ज केह्ड़ा बिज़नस फेल होआ ऐ ते केह्ड़ा बिज़नस करने कन्नै बंदे गी एह् फायदा होई सकदा ऐ ते ओह्दे बाद जेह्ड़ी अपनी जेह्ड़ी साढ़ी सुक्ख सुविधा ऐ ओह् किस हिसावे नै अस ठीक करी सकदे ऐं केह् चीज़ अस करदै कि सानूं एह् निं होऐ उप्परा दा जेह्ड़ा राशियें आह्ला पेज़ होंदा ऐ जित्थें राशियां लिखी दियां होंदियां न केईं इंसान दुक्खी दे कारण बी राशियां पढ़दा ऐ ते केईं इंसान आखदा अज्ज मेरी राशि च केह् लिखेआ ऐ चलो पढ़चै ते उस चीज़ गी बी पढ़ने बास्तै लोग बड़ी बारी अखबार पढ़दे न जरूरी निं ऐ कि बिज़नस बास्तै गै खबरां पढ़ा दा ऐ केईं लोग सिर्फ राशि पढ़ने बास्तै बी अखबार लैंदे कि अज्ज दिक्खना कि मेरी राशि च चला दा केह् ऐ ओह्दे बाद रेही गल्ल एह्दी कि नौकरी बास्ता हून बड़े जैद यूथ साढ़े हैन न नौजवान साढ़े नौकरी दा तलाश च फिरा दे न ते समाचार पत्तर इक ऐसी चीज़ ऐ ऐसी सुविधा बनाई दी ऐ जेह्ड़ी मतलब कि घर घर पुज्जदी ऐ ते घर घर लोकें गी पता चलदा ऐ कि हां अज्ज इद्धर नौकरी निकली ऐ अज्ज इद्धर नौकरी निकली ऐ जि'यां केह् अपने घर दे कुसै बंदे नै फार्म भरे दा होंदा ते ओह्दा फार्म जेह्ड़ा ऐ मतलब कलेयर होई जंदा पेपर ते बड़ा खुशी आह्ला टाईम होंदा इंसान बास्तै बी ते ओह्दे घर आह्लें बास्तै बी केह् अखबार बिच्च मेरा नांऽ आया ऐ ते इ'यां गै इ'यै रिज़न ऐ अखबारां पढ़नें दा ते मेरे में अगर अपना सनांऽ ते मिगी मतबव कि किड़स सैक्शन जेह्दे बिच्च पहेलियां होंदियां न कवितां होंदियां न क्हानियां होंदियां न बड़ियां सोह्नियां सोह्नियां ओह् मिगी बड़ी अच्छी लगदियां न ते दुआ इ'यै पार्ट ऐ जेह्दे बिच्च गेमस होंदियां न ते कन्नै ओह् एह् होंदा ऐ अपने समाज़ कल्याण दे बारे च जेह्ड़ा जेह्ड़ा सनैह्रा होंदा कन्नै जॉब सैक्शन आह्ला पेज़ होंदा ऐ ओह् मिगी बड़ा पसंद ऐ